हमारे पसंदीदा आर्टिस्ट हमारे घर के पास एक सोनू भैया नाम के लड़के हैं जो की इतना अच्छा ड्राइंग बनाते हैं इतना अच्छे ड्राइंग की मन हो जाता है और हम उन्हीं से प्रेरित होते हैं क्योंकि वह कोई भी ड्राइंग ऐसा बनाते हैं कि जो मन को भा लेता है वह एकदम देखने में असली लगता है हमें उनकी उन्हीं से प्रेरित लेकर हमने भी ड्राइंग बनाना सीखा है और मन से ड्राइंग बनाते हैं उनका ड्राइंग बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा सुंदर होता है और मन को प्रभावित करता है